आंनि सेकेण्ड प्रदाक्ट आनो जाहैबाय दास्टबिन जेरै दा मोनसे दखाननिफ्राय आङो दास्टबिनखौ बायनानै लाबोबाय दिनै दास्टबिनआनो नआव नायफैबाय दास्टबिनआनो दाखोर सिबखांनो थाखाय मोजांआनो नङा गोबायसो मोनबोनाय जाबाय जेने आंहा लस जाबाय दास्टबिनआ मोजां मोनबोयैनि थाखाय